नमस्कार चाचा बढ़िया है बढ़िया है वह कह रहे थे चाचा सब्ज़ी वब्जी चाहिए था क्या क्या रखे हैं क्या क्या रखे हैं चाचा ऊ चाचा ऊ घर पर शादी था दस फरवरी को तो वही सब्ज़ी की खरीदारी करने के लिए निकले थे तो वही आप के पास आया है आलू का क्या भाव चल रहा है चाचा कह रहे थे पचास किलो आलू चाहिए था और बैंगन भी दस पन्द्रह किलो चाहिए था और टमाटर भी पच्चीस तीस किलो के आसपास चाहिए था तो चाचा यह चाहिए था हम को दस फरवरी के आसपास तो आप रेट बताइए का टमाटर का क्या रेट है आलू तो मान लीजिए तेरह रुपये किलो है टमाटर का क्या रेट है और बैंगन का कितना लगा देंगे साठ किलो साठ रुपये किलो ज़्यादा तो चाचा दस तारीख़ को हमको चाहिए था अगर हमको अब पचास किलो आलू चाहिए बीस किलो टमाटर चाहिए दस किलो बैंगन चाहिए अगर आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट विस्काउंट के साथ लगा देते थोड़ा दाम वाम कम कर देते तो वहीं दस तारीख़ तक हमको चाहिए तो हम आप से ही ले लेते आलू का कुछ कम करेंगे एक आलू का चाचा तेरह रुपये आप कह रहे हैं आलू का ही ग्यारह और ग्यारह लगा देते और टमाटर का साठ कह रहे हैं तो पचास बीस किलो लेना है तो पचास के आसपास लगा देते और बैंगन का क्या रेट बताया चच्चा जी जी जी जी जी यह तो जी जी जी ठीक है चाचा आलू का हम साढ़े ग्यारह लगवा दे रहे हैं टमाटर का कितना कर लेंगे पचास के एक किलो ठीक है ठीक है और बैंगन का क्या बताएँगे दो चार रुपये कम करवा देंगे तो पचपन तक करवा देंगे तो चाचा हमको अब यही लिख लीजिएगा के पचास किलो हमको आलू चाहिए बीस किलो टमाटर और दस किलो बैंगन यह हमको दस तारीख़ के आसपास तक चाहिए हमको तो आप कैसे भिजवाएंगे आप भिजवाएंगे कि हम को खुद ही आकर लेना पड़ेगा ठीक है अच्छा हम सोच रहे हैं कि हम ही आ जाएँगे देख ओख के आराम से हम लेते जाएँगे तो दस तारीख़ को है तो हम नौ तारीख़ को आप के पास आएँगे वही हम बारह वाराह बजे के आसपास नौ तारीख़ को आएँगे चाचा ठीक है हाँ हाँ चाचा आएँगे ठीक है चाचा ठीक है हम नौ तारीख़ वही नौ तारीख को बारह वारह बजे के आसपास आएँगे ठीक है अच्छा

जी जी नमस्कार अच्छा नमस्कार